मुंहिंजो पसंदीदा गानो सिंधी झूलेलाल ते आहे जेको मां रोज़ु ॿुधंदी आहियां सुहिणा रस्ता पिया सॼनि इहो गानो मूंखे वणंदो आहे ऐं इहो गानो असांजा सिंधी बि हर त्योहार ते ॿुधंदा आहिनि ऐं झूमंदा नचंदा आहिनि इहो अस इहो गानो असांजे इष्ट देव जो आहे